जेनाकि हम एखन स्वच्छ भारत अभियानक बारेमे बातकऽ रहल छी जे कि एखन तऽ हमर अपन सबके प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी काफी जादा अइ स्वच्छ भारतपर मे फोकस कयलथि कयने छथि आओर जे छै से अइपर मे काजो काफी जादा भए रहल यऽ बड़ा बड़ा जे छै से अहाँके सेलिब्रेटी आओर भी जे छै से ओहो सब आगाँ आबि रहल छै स्वच्छ भारतपर मे आओर जे छै से भारतके बात कहबै तऽ एखन सफाइ अभियान तऽ काफी बढ़िआँ ही हऽ हमर सबके जे छै से क्षेत्रो जे छै से एखन सफाइ अभियानपर हलाँकि किछु दिन पहिले ई स्थिति नहि छलाए अहाँके लेकिन एखन जे देखै छी जेनाकि हम एखन दरभङ्गा जिलामे रहि रहल छी दरभङ्गा जिलाके जे छै से हमर पहिले गाँव गाँव छलाए लेकिन एखन जे छै से ई किछु दिन पहिले अहाँके जे छै नगर पञ्चयात भऽ गेल तऽ ओइकेबाद जे छै से पहिले जेनाकि जे छलै से साफ सफाइके किछु स्थिति ओते बढ़िआँ नहि छलाए ओनाही देखै छलियै सड़क वड़कपर गन्दा नालीके पानि लेकिन आब जे छै से अहाँके जे छै से आब कचड़ावला गाड़ी अबै छै अबै यऽ डेली अहाँके सूखा कचड़ा गीला कचड़ा आओर जे छै से डेली झाड़ू पड़इए काफी जे छै से एखन स्वच्छ लगैत रहइए हमर अपन सबके हमर सबके शहर जे छै से दरभङ्गा आओर जे छै अहाँ आस पड़ोसके बात करय छी तऽ ओइ सबके गाममे जे छै एखन काफी जेनाकी ग्रामिण एरिया यऽ

जे छै से आओर जे छै से ओ घर रोडेपर मे जे छै अहाँके महींस बान्हि दइए ग्रामिण एरियामे बात कए रहल छी आओर शहरी एरियाके अहाँ अगर बात करबय तऽ शहरी एरियामे जे छै से शहरी एरियामे जे छै साफ स्वच्छ छै ओतुका नागरिक सब कनी जादे जागरूक यऽ अहाँके स्वच्छ स्वच्छता परमे जे छै से ओ सब कनी पढ़ल लिखल छथि बुझय छथिन साफ स्वच्छ रहतइ तऽ हमहुँ सब हमसब सब सुरक्षित रहब कोनो तरहके बीमारी नहि होयत हमरा सबके आओर जे छै से साफ स्वच्छ रहलासँ जे छै अपने सबके जे छै फायदा होइ छै पास आस पड़ोस जे छै से सब अहाँके जे छै सकुशल रहत जेनाकि अहाँके गन्दगी सबसँ बहुत तरहके ने कीटाणु फैले छै नाला नाला सबके जे छै अगर साफ सफाई नहि करबय अहाँसब जे छै बहुत तरहके कीटाणु छै ओइसँ जे छै बीमारी फैले छै फलेरिया मलेरिया कि कहाँ सब तऽ अब हमरसबके जे छै एखन नरेन्द्र मोदी जे छै से काफी कहय छै स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता कि ओर आओर जे छै से हलाँकि हम काल्हिये परसुमे जे से एखन गाँवमे छलहुँ तऽ देखलियै जे बाल्टीके वितरण हमरा सबके गाँवमे कए रहल यऽ सूखा कचड़ाके लेल जे छै से आओर जे छै से हमरा देखकऽ जे छै से काफी हम खुशो भेलहुँ जे चलु अपन हमरोसबके गाँवमे जे छै से एहन तरहके जे छै से बात सब भए रहल यऽ आओर जे छै से इएह सब बात छै आओर हमसब तऽ काफी जे जेनाकी मानिकऽ राखु अहाँसब जे पढ़ल लिखल आदमी सब ओसब तऽ काफी जादे जे छै से अहाँके ई काफी जादे जे छै से ई स्वच्छतापर स्वच्छ स्वच्छतापर मे जे छै ध्यान दै छथि आओर ओसब कनी बढ़िआँसँ अपन रख रखाव साफ सफाइ बढ़िआँसँ रखय छथि आओर जे कनी ओहियोसँ कनी पिछड़ामे चलि जइयो हुनका सबके एते आइडिया नहि छै लेकिन पता नहि आब जे भी तरहके बात होइ आओर जे छै से ओसब जे छै से कोनो तरहके जे छै से नहि रहय छथि साफ सफाइमे हुनको सबके इएह हम कहय लए चाहबय जे जत्ते अहाँसब साफ सफाइमे रहब अहाँके परिवार सुरक्षित रहत इलाका इलाका साफ सुरक्षित रहत अपन अपन आओर साफ सफाइमे ओना रहैयोके चाही से बुझय नहि छियै अपने की आदमी सबके बुझइएके चाही कि जे साफ सफाइ बहुत जरुरी छै आइ काल्हि साफ सफाइ रहलासँ आदमीके सँस्कारपर मे बहुत प्रभाव पड़य छै आओर जे छै से संस्कार भेल चलन अपन रहन सहनसँ पता चलय छै अपन साफ सफाइसँ हरचीज साफ सफाइ रहयके चाही आओर इएह सब तरहके बात यऽ